हैलो पिज़्ज़ा हट मां हीर तौलानी ती ॻाल्हायां मां तव्हांखे ऑर्डर ॾिनो हुयो बिग पिज़्ज़ा हिकु स्मॉल पिज़्ज़ा चारि गार्लिक ब्रेड ॿ कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट ऐं चारि लावा केक पर तव्हांजो माण्हू अञा ताईं कोई बि आइटम खणी घर में न आयो आहे इन करे मूंखे ऑर्डर कैंसिल थो करणो पए जंहिंजे लाइ मां ऑर्डर ॾिनो उहे मुंहिंजा महिमान सभु हली विया आहिनि इन करे मूंखे ऑर्डर कैंसिल करणो आहे ऐं प्लीज़ जेको बि मुंहिंजो रीफंड आहे उहो मुंहिंजे पिज़्ज़ा हट जे अकाउंट में ई वापसि अचे